हां हॅलो सांगात आतां बाय तूं खंयच्यान उलयता तालिगांवसून गो बाय आतां जाला किरें आतांत कोवीड गेलो न्ही गो म्हूण म्हूण आतां शॉर्टेज जाला गो थोडो कमी आयला ऑक्सिजनाची आनी हांगा पेशंट तरीय आसा कोवीडचें आतां आमकां स्टेट डिक्लेर करपाक मेळना आनी तुका एक काम करचें पडटलें करपाक रेडी आसा जाल्या सांग तुका प्रायवेटान वच्चें पडटलें ना ऍक्चली हांव जुनियर रॅजिडंट न्ही म्हजें कडेन तें इतलें हें ना रिस्पॉन्सीबिलिटीझ तुमी पेशंट कोण पेशंट कोण ऍक्झॅक्टली मागी तुका किदें जाता तुजो आवाज सारको दिसता मुगो किदें जाला किदें तुजें बी पी सांग कितलो तो मागीर बी पी चॅक करनास्तना फोन मारता बी चॅक करना कांय करनास्तना पयली यो तूं हॉस्पिटलान मागी तुका चॅक करता आनी मागीर सांगता

तुमी एक काम करां वन नॉट वन मगो तें किदें वन नॉट एट ताका कॉल करां आनी बेगीन बेगीन आपयात आनी ऍडमीट जायां पयली किद्याक आमी बेश्टेंत कोणाक अशें धाडू शकना कोवीड एँड जाल्लो आसा आनी आमी कोणाक भायर दीव शकना आमची पयली स्टॅप्स आसा तुमका चॅक अप करतकचूत आमी सांगू शकता की वॅदर तुमकां बॅड्स आमचे कडे भरपूर अवेलेबल आसा तुमी फक्त येयां हांगा ओके मागीर पळोवयां ओके